ہم نے تو اردو اہنے گھر پہ ابتدائی تعلیم گھر پہ سیکھی ہے جس سے ہم اردو بھی سیکھے ا ب ت ث سیکھے اس کے بعد مدرسے میں گئے سب سے صحیح مدرسے میں ہم نے اردو کو سیکھا اردو کے مخارج کو اردو زبان کو اور میرا تجربہ اردو زبان کے ساتھ ہی رہا ہے کہ اردو زبان بہت میٹھی ہے اور اس کو من سے سیکھیں تو بہت آسان ہے اور یہ سوچ لیں کہ بہت مشکل ہے مشکل سوچنا کسی بھی زبان کو صحیح نہیں ہے اور اردو کے میں ایک میننگ کے لیے کئی کئی الفاظ آتے ہیں جو کہ ہر زبان اردو ہر زبان کی مکسیز زبان ہے اردو ایک مخلوط زبان ہے اس میں اردو عربی فارسی سنسکرت پالی سب کچھ ہے اس نے ہر زبان کو اہنے اندر سمویا ہے